हेलो

हा मां हिरा बुक सेलर था ॻाल्हायूं हा उहो ऑडर तव्हांखे मिली वेंदो तव्हांखे कहिड़ो ऑडर कॾहिं ताईं खपे तव्हां उहो लिखायो हा मिली वेंदव न ऐं तव्हांखे छा छा ऑडर लिखाइणो आहे

हा तव्हांखे असांजी तर्फ़ां का बि तकलीफ़ न इंदी उहो तव्हांखे ऑडर मिली वेंदो ऑडर ते तव्हां जेको बि लिखायो आहे उहो टाइम खां पहिरों पहुची वेंदो ऐं ॿियो कुझु ऑडर हुजेव त ॿुधाइजो ऐं ॿिएं कंहिंजो ऑडर असां जाम वठंदा आहियूं हा हा असां तव्हांखे सुञातो बेशक तव्हां ऑडर ॾेखारियो ऐं तव्हांखे मिली वेंदो तव्हांखे जेतिरी खपे अॻे दफ़े जेको असां तव्हांखे ऑडर ॾिनो हुन में तव्हांखे कुझु तकलीफ़ त न आई न आई हुई न हा ॿिएं दफ़े जीअं तव्हांखे असां ऑडर सां गॾु बोक्स वग़ैरह सभु ॾिना हुआ हिन दफ़े बि असां गिफ्टूं कढियूं आहिनि त तव्हांखे त मिली वेंदो टाइम ते हा हा सभु अथव उहो हुन सां गॾु हिन दफ़े ॿीं गिफ्ट बि हलाई आहे उहो बि तव्हांखे मिलंदो भई तव्हां रजिस्टर ते तव्हांखे हिकु पेन ॾींदा उहे ॿार कीअं सुठे नमूने ख़ुशि थींदा आहिनि भई असांखे इहो बि मिलंदो हा बेशक ज़रूरु तव्हां जीअं चवनि तव्हांखे उअंई मिलंदो ऑडर हमेशह असां पंहिंजे कस्टमर जी केयर कंदा आहियूं सुठे नमूने ॾींदा आहियूं पेकिंग बि असांजी ॾाढी सुठी हूंदी अथव तव्हांखे का बि तकलीफ़ न हूंदी असांखे अप्सरा जी जाम सुठी हलंदी आहे ऐं ॿीं बि जाम सुठी वेराईटी आई आहे उहे तव्हां हिकु दफ़ो तव्हां असांजे शॉप ते ईंदा विज़िट कंदा त तव्हांखे सुठे नमूने मिलंदो सभु सभु जेको तव्हां घुरंदव सभु अ असां वटि मौज़ूदु आहे ज़रूरु बेशक थियो त असां तव्हांखे पहिरियां ई पहुचाईंदासीं थियो त चोॾहिं तारीख़ बि अची ई वेंदव त इहो हिकु दफ़ो तव्हां कंफम कयो पक कयो भई तव्हांखे इहो ऑडर ॾियणो आहे ऐं हिकु दफ़ो असांजे शॉप ते ज़रूरु अचो त ॾाढी हा हा सभु आहे हाणे पाणि हू बि सुठो जेको बि अथव वल जेको हाणे जे ज़माने में हले थो उहो बि अथव ऐ भई कीअं पहिरों हलंदो हुओ चॉक सां लिखण हाणे चॉक सां माण्हू नथा लिखनि भई ॿिएं नमूने आहे त उहो टाइम बि अवेलेबल आहे तव्हां वटि मोज़ूदु आहे सभु आहे सभु अथव तव्हांखे सभु मिलंदो तव्हांखे हिकु दफ़ो असांजे दुकान ते ज़रूरु अचो तव्हां जेको चवंदव असां तव्हांखे देखारींदासीं जी जी ज़रूरु पक तव्हांजो ऑडर असां लिखूं था तव्हां अचिजो पक ऐं तव्हांजो ऑडर टाइम ते पूरो थींदो ठीकु आहे जय झूलेलाल